پہلا تو سنسکرتی کے معاملے میں لوگ شاہ جہان پور میں سنسکرتی سے جڑی تہمتیں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ لوک پریتا یا روایات سے جڑی غلط فہمیاں دوسرا آرتھک حالات کھیتی اور کرشی یہاں کی ارتھ ویوستھا کا مکھیہ حصہ ہے اس لیے آرتھک استھتی سے جڑی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تیسرا سرکاری ادارہ لوگوں کے دماغ میں سرکاری اداروں اور ان کے کاریہ کرموں سے جڑی تہمتیں رہ سکتی ہیں جیسے نیائک پرچار اور سرکاری سیواؤں کی طاقت اور چوتھا اور آخری ساماجک مدے شاہ جہان پور کے ساماجک مدے جیسے کہ سامپردائک مدوں پر بھی لوگوں کو دماغ میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں یہ تہمتیں لوگوں کے بچاروں اور بھاوناؤں پر نربھر کرتی ہیں اور آپ کے چنے گئے وشے پر یہ بن سکتی ہیں